पहिरां जे ज़माने में ॾाढी दिक़त थींदी हुई मसाल्हा ॿशाला पूरा न मिली सघंदा हा गाजरूं बि घटि मिलंदियूं हुयूं हाणे थोरी सहूलियत थी आहे मसाल्हा वशाला मिली वेंदा आहिनि दुकान बि ॾाढियूं चङियूं थी वयूं आहिनि पर हाणे पर हाणे ॿारनि खे सुठो लॻंदो आहे कि सुठो सुठो खाऊं केॾी केॾीमहिल बि पिज्जा ठाहे ॾे पिज्जा जे ठाहिण लाइ असांखे बटन जा धाणा खपनि मशरूम खपे कॾहिं कॾहिं न मिलंदा आहिनि हर मौसम में न मिलंदा आहिनि इन गरमीअ में मिलंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं कॾहिं दुकाननि खां पुछी वठंदा आहियूं त न मिलंदा आहिनि हाणे मिली वेंदा आहिनि मगरि ताज़ा न मिली सघंदा आहिनि मिली वेंदा आहिनि त विझी ॾींदी आहियां न त न मिलंदा आहिनि त न विझी ॾींदी आयानि सिंपल ठाहे ॾींदी आयानि सिंपल ॿारनि खे न वणंदा आहिनि ॿारनि खे पसंदि न ईंदो आहे सिंपल इन करे सुठी तरह सां ठाहे ॾींदी आयानि खाईंदा आहिनि त ॿारनि खे ॾाढो वणंदो अथनि